हाँ हमको वोट हम माने देंगे कैसे देंगे वोट तो क्या हम वोटर आई डी लेकर जाएँगे

तो हम वहाँ तो हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमको माने बताएगा मुझे कौन छाप पर देना है और नहीं देना है

हाँ तब ठीक है तो हम वोटर आई डी लेकर चल जाएँगे वोट देने के लिए और ठीक है जितना बजे टाइम होगा तब हम चल आएँगे टाइम पर वोटर आई डी लेकर ठीक है ठीक है तो हम टाइम देकर ठीक है तो कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा आप बताइएगा तब ना ठीक है तब हम टाइम देकर पहुँच जाएँगे तब वहाँ आएँगे तब ज़्यादा भीड़ उड़ नहीं रहेगी तब तो जल्दिए काम बन जाएगा नहीं भीड़ उड़ होगी तब तो देरी वहाँ लगबे ना करेगी ठीक है तब हम आएँगे थोड़ा माने देरी होगी आएँगे हम